जे असें जम्मू कश्मीर च सारे हर एक धर्म दे लोक रौंह्दे सिक्ख बी रौंह्दे इसाई बी रौंह्दे हैन ते मुस्लमान बी मतलब हर हर इक कौह्म दे लोक रौंह्दे जि'यां की जदूं ईद जदूं मुस्लमाने दी ईद होंदी ऐ ते ओह् ईद मनांदे अपनी ते जियां की साढ़े हिंदुएं दी होंदी ऐ शिवरात्री बगैरा ते अस लंगर बगैरा लान्ने होने आं जि'यां सरदारें दी होंदी ऐ गुरुपर्व बगैरा किश होर ते एह् बी लंगर लांदे ऐ ते मतलब हर इक अपना अपना ध्यार मनांदे न मतलब सोचदे की अस सारें कोला शैल मनाह्चै हर कोई इक दूए दा दिखदा ऐ की उ'न्नै उ'न्नै एह् कीता हा ते अस एह् करगे ते साढ़े जम्मू कश्मीर च जेह्ड़ा होंदा कल्चर हर इक कल्चर ऐ मतलब कि कोई फैस्टीवल होऐ मतलब कि मिली जुलियै सारे मतलब फैस्टीवल बनांदे ते साढ़े जम्मू कश्मीर च लड़ाई बड़ी जल्दी होई जंदी ऐ ते जेल्लै बी जम्मू कश्मीर कश्मीर च कोई उग्रवादी च कोई औंदा ते जम्मू च पैह्लें नैट्ट बंद करी ओड़दे कि एह् कोई

ते ओह्दी बजह् कन्नै इत्थै जम्मू कश्मीर च कोई बी आइयै रेही सकदा जि'यां कि पैह्लें निं रेही सकदा हा कोई जमीन निं खरीदी सकदा हा ते हून रेही सकदा ऐ ते अस जम्मू आह्ले ते बैसे पैह्लें बी बाहंर जाई सकदे हे ते हून ते प भलेआं खु'ल्ली छूट होई गेई कि बाह्र आह्ले इद्धर आई सकदे ते अस बी बाह्र जाई सकने आं हून जम्मू कश्मीर च एह् ऐ कि थोह्ड़ा सिक्योरटी थोह्ड़ी है कि कोई कुसै ई किश बोल्ली निं सकदा बिना गल्ल दे ते लेकिन कदें कदें होंदा ऐ कि जित्थै पुलस चा कोई निं होऐ आर्मड फोर्स ते उत्थै लड़ाई बी बड़ी जल्दी लड़ाई बी बड़ी जल्दी लग्गी जंदी ऐ लेकिन जि'यां कि रैलियां निकलदियां न तां बी साह्नूं बड़ी सिक्योरटी बड़ी सारी साह्नूं बहुत सिक्योरटी लभदी ऐ इत्थै कम जम्मू कश्मीर जेह्ड़ी पुलस होंदी ऐ ओह्बी बड़े सारे कंपिटिशन करांदी ऐ कदें ड्रांइग दा कराई लैंदी कदें क कदें सिंगिंग दा कदें डांसिंग दा हर इक कम मतलब पुलस आह्ले बी जम्मू आह्ले बी काफी सारे ओह् करदे न कंपिटिशन आर्गेनाइज करांदे न जि'यां मैराथन बगैरा होई गेई बड़ा किश आर्गेनाइज करांदे न